औ हेल्ल'

आच्चा आच्चा आच्चा औ औ

औ औ इसे दाथ' ओरैनो बाजारनिखौहाय माने बाजारनि बायदिखौनो नोङो दामखौहाय लांनो ना इसे मोजाङैहाय बानाय होनानै नों लांनो होन्नानै नों सान्दों अ अब्ला माने एसे सिगुन आरिफोरबो दङ दंनायालाय बेफोरखौलाय मा सानो औ औ औ औ आच्चा जागोन दे नों औ मोनो मोनो सिगुन दंजोबो गासैनिबो औ किन्थु साम्फा नों नोङो जिखिजाया माखौ नांगौ बेखौहाय नोङो बुंहरब्लानो जाबाय खिन्थु आङो बै बाजारनि जि रेट बेनिफ्राय आङो एसे खमावब्लाबो नोंनो हरगोन आं औ औ एकदम नों दामफोरखौ नोंङो जेबो टेनसन लानो नाङा औ औ नोङो बेखौहाय औ नों जायखिजाया औ औ औ औ औ आच्चा आच्चा आच्चा जाबाय दे औ औ औ आच्चा माने फालेंआ बेसे गुवार बेसे गोलाव बेखौहाय माबायदिखौहाय नोङो बानायनो सान्दों जेनेबा पास फुट औ औ औ दाबोल जानांगोन नालाय ना बेवाय लायनायाव औ औ औ औ औ औ दे नों बेखौ टेनसन खालामनो नाङा मजबुट माने बानायनोसै आङो औ ओमफ्राय सियारफोखौथ' औ कालारफोरखौथ' नों टेनसनानो खालामनो नाङा औ नों हामजानाय बायदिनो एकदम नायब्लानो माने गोजोनग्लायनाय बायदिखौ बानायना हरनोसै औ औ सियाराथ' नों बेखौहाय दामखौ नों हा नों बेखौ दाबुंसैसोल' आं बानायग्रोदोनि उनावहाय गासैबो मिथमाथ जाबोबगोन दे औ दामखौ नों एसेबां टेनसन दाला नोङो जि बुंहरबाय बेखौ आं मावग्रोनोसै ओमफ्राय उनावहाय जागोन दे बेफोरो औ एसे मोजां बानायनांगौथ' दा मिस्थ्रिआबो आंनिया एसे खम जादों नों मास मोनसेखौ एसे नेनो हागोन ना हाया ना बांद्रायनाय अ आच्चा आच्चा आच्चा औ आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा जाबाय दे जागोन जागोन जागोन मजबुट होनब्लाथ' एकदम सलिद बानायनांसिगोन आं गोम गोम औ बेहाय नायब्लानो हामनाय माने हामजानाय बानायखागोन दे औ समयसा गैया औ दे औ औ औ आच्चा दे होनबालाय हामबायसै दे आं दे गोजोन्नाय थाबाय होनबा औ दे